जोंनि ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पदफोरानो जाबाय जाय आबादखौ मावनानै जों फालांगि मावनो हायो बेफोरनो जाहैबाय माइ आबाद बिदिनो आलु कबि बायदिसिना गम बेफोरबादि आरो बायदिसिना गोबां आबादफोरखौ मावनानै जों फालांगि मावनो हायो लोगोसे आरोबाव दासिमालागै जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय आबादफोरानो जाहैबाय जेरोखोम गय दं नारेंखल दं आलु दं कबि दं माइ दं बेफोर बोथोर बाय बोथोर जोंनि ओनसोलनि आबाद मावनानै दिहुन्थाय दिहुनखांनायनि उनाव जोङो बे आबादखौनो मावनानै जेब्लानाखि आबादखौ दिखाङो अब्ला बे आबादखौनो जोङो फानलाय बायलाय खालामनानै जोंनि ओनसोलनि माने माखासे सुबुंफोरा बा बिजनेसमेनफोरा सोलिनानै दं